ہاں جی ہیلو بولیے ہاں جی میں وہیں سے بات کر رہا ہوں بتائیے جی میم ہمارے پاس ہر طرح کی مٹھائیاں موجود ہیں آپ کو کس کیسی مٹھائی چاہیے آپ بتا سکتے ہیں ہاں جی میم ہمارے پاس یہ فریش میں ہر چیز مل جائے گی اور بھی بہت سارے آئٹم ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم دوکان پہ رکھتے ہیں اپنی تو آپ ہمیں بتا دیجیے آپ کو کیا چاہیے ہم بھجوا دیں گے میم گلاب جامن کا ریٹ تو آپ کو فور ہنڈریڈ چار سو روپے کلو پڑ جائے گا اور آپ کیا بتایا آپ نے رس ملائی آ رس ملائی پہ آپ کو پر پیس پچاس روپے کا پڑے گا اور اور کیا بتایا تھا میم آپ نے کیا میں جان سکتا ہوں ہاں جی میم پیڑا آپ کو مل جائے گا پانچ سو روپے کیوںکہ ہمارے یہاں کا یہ مشہور پیڑا ہے اور فیمس بھی ہے کافی لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور کافی لوگ اسے خریدنا بھی پسند کرتے ہیں اور کھانا بھی پسند کرتے ہیں نہیں نہیں میم اتنا تو خیر میں نہیں کر پاؤں گا چلیے آپ کے لیے میں چالیس روپے پر پیس لگا دوں گا ٹھیک ہے میم آپ مجھے ایڈریس اپنا واٹسیپ کر دیجیے میں آپ کو فوراً بھجوا دیتا ہوں شکریہ میم شکریہ